आतां शहरांनी बांद भोंवता आसतना व्हडलो त्रास जायना जेन्ना गूगल मॅप हाता कडेन आसता तेन्ना जय वचपा जाय थंय गूगल मेपार घालतगीर तें सगळे गजाली सोप्यो जातात आनी कोणाक भाशा कळूं ना कळूं त्या वाठारान भोंवपाक सोंपें जाता